आंहा माबा पारसनेल थांखि बा मिजिं थिनाय दङ बे थांखिया जाहैबाय बिजिनेस आरो मोनसेया जाहैबाय सोलोंथाय लानाय आंनि खामानिखौ बिसिम सौहैनो थाखाय आइ आफा आरो बिब' बिदा बिसोरो हेफाजाब होयो गोनांथिनि समाव रांनि गोनांथिनि समाव गाननाय जोमनाय गोनांथिनि समाव बिदिनो बिसोरो हेफाजाब होयो आरो हागौ मानि माखासेखौ आं गावनो खालामनानै लायो जाय थांखिया आङो सौहैनो सानदों बे थांखिसिम सौहैनो आङो गोबां खस्थ' दुखु फैबोला दुखुखौ ज्राब गारनानै सुखु फैबोला सुखु खौ दानदिसे लानानै बिदिनो गावनि पारसनेल थांखिखौ मिजिंखौ जाफुंसारहोनो थाखाय आङो बैयाव नाजासोमो गावखौनो गाव गोसो होसारनानै मावसोमो जाहाथे आङो आंनि साननायखौ जाफुंसारहोनो हाथों आंनि बिदिनो मावनाया आसखान्दा जायालाबानो जाफुंथारथों बेफोरबायदि साननानै आङो गोसो होयै होयै मावसारो गोसो होनानै सोलोङो आरो आंखौ हागौ मानि मदद होग्राया जाहैबाय न'नि बिमा बिफा आरो बिब' बिदा बिसोरनो आंखौ गोबां हेफाजाब होयो आरो लोगोसे आदैयाबो आंखौ हागौ मानि थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद थुलुंगा होयो हेफाजाब होयो